ہندوستانی فیشن وقت کے ساتھ بہت زیادہ بدلا ہے پہلے زمانے میں لوگ زیادہ تر روایتی لباس پہنتے تھے جیسے ساڑیاں دھوتی کرتا پاجامہ اور لہنگا آج بھی یہ لباس خاص موقعوں تہواروں یا شادیوں پر پہنے جاتے ہیں لیکن روز مرہ زندگی میں لوگوں نے مغربی طرز کے کپڑے بھی اپنانا شروع کر دیے ہیں جیسے جینس ٹی شرٹس شرٹس ٹاپس اور ڈریسز مغربی فیشن کا اثر ہندوستان پر خاص نمایاں ہیں خاص طور پر شہروں میں نوجوان نسل مغربی فیشن کو کافی پسند کرتی ہے لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کل ایک فیشل فیشن بھی ابھر کر آیا ہے جیسے کہ جینس کے ساتھ کرتی یا مغربی طرز کے کپڑے جن میں ہندوستانی پرشنگ اور اور ایمرائڈ شامل ہوا